हिन पंहिंजे फ़ानी संसार में अहिड़ियूं घणियूं ई किताबियूं आहिनि जेके तमामु जोरदार आहिनि ऐं माण्हुनि खे ॾाढनि खे उन्हनि जी सिफ़ारिश कंदी आहे हीअ किताबु सुठी आहे हीअ किताबु सुठी आहे हीअ किताबु सुठी आहे पर के के किताबूं अहिड़ी बि आहिनि जंहिंखे मां मां पढ़ियो पर मूंखे उहे थोरी घटि सम्झि में आई उहे इन जो मूंखे टाइम टाइम में अहिड़ी का विशेष त ॻाल्हि न हुई जंहिं सां असांजे जीवन में कंहिं बि तरीक़े जो परिवर्तन अचे या असांखे उन कि तव्हां मां अहिड़ी कंहिं कोई सुठी शिक्षा मिले पर जीअं असां उन में पंहिंजे शरीर में पंहिंजे लाइफ में पंहिंजे जीवन में असां उन में परिवर्तन कयूं ऐं इन करे मूंखे ईअं सम्झि में न आहे त हू पढ़नि पिया उन्हनि खे वणी पर मूंखे न वणी ऐं ईअं ई कारणु आहे मां कम थिए उन मां कुझु अहिड़ो सुठो को सबक न पियो मिलियो जंहिं सां मुंहिंजे जीवन में उहो को परिवर्तन अचे इन करे मां ईअं थियो